ہیلو سر آپ اولا والے بول رہے ہیں سر مجھے بلرامپور جانا تھا اور مجھے بلرامپور جلدی ہی جانا ہے کیونکہ ہمارے گاؤں کے ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی حالت بہت گمبھیر ہے اس لیے مجھے وہاں بہت جلدی پہنچنا ہے بہت ضروری ہے کیونکہ ہاسپٹل کا جو پیسہ وہ بھی میرے پاس ہے اور جو اس کے کاغذات ہیں وہ بھی میرے پاس ہے اس لیے مجھے وہاں جلدی پہنچنا ہیں تو کیا آپ مجھے جلدی پہنچا سکتے ہیں اگر آپ جلدی پہنچا دیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ بہت جلدی مجھے کام ہے اس لیے آپ سے میں اتنا اصرار کر رہا ہوں آپ مجھے جلد از جلد پہنچا دیں گے انشاء اللہ